जैसे कि हमारे यहाँ के बुजुर्ग लोग हैं तो कहीं जा नहीं सकते बाहर बहुत बुजुर्ग हैं जा नहीं सकते उनके पैरों में दिक्कत हाथ पैरों में दिक्कत हो होती है चलने फिरने में दर्द होता है ओ बाहर की चीज़ें जैसे बाहर की देशों की चीज़ों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो हम लोग क्या करते हैं उन हमारे यहाँ टी वी से हर चीज पता चलती है हमारे यहाँ के बुजुर्ग जो हैं उनो टी वी से जैसे कि न्यूज है न्यूज़ देखते हैं और मूबी देखना हो या भक्ति कोई सॉन्ग सुनना हो तो हमारे यहाँ इंटरनेट या टी बी से देख लेते हैं बुजुर्गों को और ज़्यादातर पैरों में दिक्कत रहती हैं बाहर निकल नहीं पाते हैं किसी से बात नहीं कर पाते हैं कमरे में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं तो क्या करें हम लोग भई तो इसी के को देखते हुए हम लोग हमारे यहाँ हमारे जो है पापा हैं वो बहुत बुजुर्ग हैं कहीं नहीं बाहर जा पाते हैं अब उनको हम लोग बताएँ कोई बात या कैसे भी तो वो जाने तो इसीलिए हमने अपने पापा के कमरे में एक टी बी लगवा दी है तो हमारे पापा को जो है भक्ति मूबी और वाे भजन ये सब बहुत अच्छा लगता है न्यूज़ ज़्यादातर तो वो न्यूज देखते हैं उनको न्यूज़ देखना बहुत पसंद है तो हम लोग बाहर ही काम वाम करते हैं जब साम को घर वापस आते हैं तो बोलते हैं बिटिया तुमको ये बात पता चली क्या क्या हुआ पापा हम लोग पूछते हैं क्या हुआ तो ओ वो बोलते हैं बेटा बिटिया जे जो है टी वी पे ये दिखा रहे थे आज न्यूज में ये बताया हे मोदी जी ने कौन सी योजना लागू की कौन सी नहीं की ये हर चीज हमें बताते रहते हैं और हमारे घर पे कुछ देखना हो उनको लाइट जैसे कि लाइट की बहुत दिक्कत रहेती है कभी कभार होता है लाइट चली जाती है या इस टाइम वर्षा ऋतु चल रही है तो जो है हवाएँ तेज़ चलती हैं पानी बरस रहा हो तो इसके चलते लाइट बहुत कटती है तो कहेंगे वे बेटा हमें थोड़ा फोन से चला दो ये देखना है तो हम लोग इंटरनेट से उनको अपने फोन पे तुरंत ही सर्च करते हैं और दिखवाते हैं तो टी बी हमारे बुजुर्गों के लिए फायदेमंद है और न कि नुकसानदायक ओ कहीं बाहर तो जा नहीं पाते तो जो दुनिया देश की खबर है वो हमारे बुजुर्गों को बाहर से ही नहीं पता चलती या या ये जो है टी बी देख के ही पता चलती है तो हमारे बुजुर्गों के लिए टी बी फ़ायदेमंद है नुकसानदायक नहीं है